बाल बच्चाके पढ़ाना चाही आओर ई नहि जे आब जएह काम छै वएह करय सरकारो मदद करय छै जे बाल बच्चाके पढ़बऽ लिखबऽ करऽ ई नहि जे पढ़ाय पढ़ेनाय छोड़ि दहऽ आओर काम धन्धामे लगाय दहऽ से नहि करना चाही बाल बच्चा ओइपर ध्यान दै छै सरकारो जे पढ़बऽ आओर अपनो मदतो दै छै सरकार जे कत्ते बाल बच्चाके लिये जे सुधरतय सुधरतय तऽ आओर एहन होइ छै एकटा बाल बच्चा जे जकर जहाँ एक रत्ती बढ़य छै की आइ काल्हि एहन सिस्टम छै जे कहलक आब पढ़बे नहि करबौ हम इएह कए लेबौ हे वएह कए लेबो से सब नहि अथी करना चाही आइ आइ काल्हिके समस्ये छै एतना गाइडिंग भेलैये सरकारके सिस्टम जे ओइपर जे चलय तऽ लोग सुधरि जाइ सुधरयके बाद सब किछु सुधरि जेतय कर ई एहन ओनामे बिगड़ि जाइ छै बाल बच्चा सब किछु ओइपर गार्जियन नहि गाइडिंग रहय छै तऽ ओ बिगड़ि जाइ छै एहन नहि होना चाही की जे बाल बच्चा बिगड़ि जाइ ओकरा गार्जियन भेजतय सरकार पढ़बय छै तऽ सरकारे मास्टर लग भेजतय तभी ने बाल बच्चा पढ़तय आओर सरकार जँ गार्जियन भेजेबे नहि करतय तऽ पढ़तय कतऽ सँ गार्जियन जे गाइडेंसमे भेजेतय तभी ने बाल बच्चा पढ़तय भेजबे ने करतय तऽ पढ़तय केना गार्जियनोके अथी से बाल बच्चा बिगिड़ जाइ छै जे हे गेलय गेलय नहि गेलय आओर नहि तऽ ओकरा चारि से भेजेतय तऽ सुधरि जेतय